नमश्कार में थोआनू सनाना लगी कि जियां अस जिसलै गाना गाने होने जिसलै कुश बी गाना गाचै ओह्दै कन्नै जेह्का साह् चढ़दा उसी कियां कंट्रोल करी सकचै मतलव कदैं कदैं केह् होंदा कि अस बड़े बारी दिक्खने कि अस गाना गांदें साह् चढ़ी जंदी साढ़ा साह् फुल्लन लगी पौंदा स्हानु पता नी लगदा कि हून अस केह् करी सकने ना साढ़े कोलादा स्हेई तरीके दा गाना गान होंदा हैनी इसी कुदै ठीक करने आस्तै अस केह् करचै कि अस स्हेई तरीके दा रियाज़ जेह्ड़ा स्हेई तरीके दा होंदा उसी करनी चाही दा अस केह् करने होने मतलव आमतौर पर अस जिसलै बी गाना गाने होने अस गले चा अवाज़ कड्डने होने जेह्दे कारन साह्नू एह् सब चीजां दिक्खनें पौंदियां भला असैं साह्नू साह् पर कंट्रोल करने गै नी आंदा साह्नू बड़ा जल्दी साह् चढ़ी जंदा सा ह्नू एह्दा प्रावलम होई जंदी कि साह्नू चज्जे तरीके दा गाना गै नी आंदा ऐ कदैं बी गाना गांदे बी हमेशा गले चा अवाज़ कदैं नी कड्डनी चाही दी हमेशा साह्नू केह् करना चाही दा कि ढिडै चा अवाज़ कड्डनी चाही दी ढिडै चा अवाज़ साढ़ी सिध्दी अवाज़ आंदी फिर ओह् साफ सनाई दिंदी साह्नी नां ओह्दै नै साह् चढ़दा ना साह्नू कोई साह् दी प्रवलम होंदी ओह्ऍदे कन्नै साढ़ी अवाज़ बी शैल होंदी ते अस सेहेई तरीके दा गाई बी सकने ठीक ऐ और एह् सब चीजां कियां होंदियां मतलव अस इसी स्हेई तरीके कन्नै कियां करी सकने कियां अस ढिडै चा अवाज़ कड्डी सकने कियां अस अपने साह् दी प्रावलम गी रोकी सकने कियांअस ओह् करी सकने भला अवाज़ गले चा नेंई अवै साढ़े ढिडै चा अवै इयांपूरे स्हेई तरीके कन्नै अवाज़ अवै उसी होंदा उसी करने आस्तै साह्नू केह् करना पौंदा प्रापर तरीके दा रिआज़ करना पौंदा पआपर तरीके दा रिआज़ करना मतलव शैल कीते बैठना सिध्दे बैठना पिट्ठ सिध्दी रक्खनी चापी मारियै बैठना

इयां गले गी हत्थ लाना इयां दिक्खना कि साढ़ी अवाज़ कमबा दी ते नी ऐ इयां पूरा स्हेई होना चाही दा कि साढ़ी अवाज़ कंवा दी जां नेंई कंबा दी ऐ उसी स्हेई तरीके कन्नै साह्नू गाने चाही दा

फिर गा गाना इयां करी करी तुसें अवाज़ गी स्हेई तरीके च लेआना और हमेशा